नमस्ते मैम

बिल्कुल मिल सकता है गाय का तो कितना चाहिए आपको दस से बारह लीटर अच्छा

सर तो दूध कितना आपको चाहिए अच्छा ठीक है और पनीर चालीस रुपये लीटर है बिल्कुल मिल जाएगा आपको पाँच परसेंटे दे देंगे क्योंकि मेहनत करना पड़ता है ना

और भी कुछ घी मक्खन ओक्खन भी चाहिए वह कितना बनवा दें अच्छा गाय का कि दूध का अच्छा नहीं भैंस का भी बनता है और गाय का भी बनता है ना तो तो दोनों में से अच्छा कोई भी रहेगा चलेगा तो गाय का बनवा दे रहे क्योंकि गाय का पेवर होता है ठीक है और कुछ अच्छा नहीं आपको शिकायत नहीं मिलेगी कोई भी शिकायत नहीं पेवर दूध देते हैं नहीं ऐसा कोई आपको शिकायत नहीं मिलेगा पेवर ही दूध रहेगा पनीर तो अस्सी रुपये के जी है उसमें बीस कर देंगे डिस्काउन्ट तो आपको कितना चाहिए तो उसी के हिसाब से हम डिस्काउन्ट कर देंगे हाँ तो वही बीस बीस परसेन्ट के हिसाब से आपका डिस्काउन्ट कर देंगे ठीक है और घी कितना चाहिए अच्छा ठीक है फ़िर बनवा देते हैं आपके लिए घी ठीक है आकर मिलकर डिस्कस करिएगा तब नमस्ते